जब हम गीत गाबैके शुरू करै छी तऽ अगर केओ दोसर सुनैए ओकरो मतलब नहि आबैए गाबैलए हम बताबै छी एना गाबू गीत एना जेना एना गाबै छै ई गीत एना गाएल जाइ छै ओकरा हम नहि आबै छै गाबैलए तऽ बताबै छी कहै छी एना गाबू ई गीत एना गाएल जाइ छै आओर जेना गीते गाबै छै तऽ सबगीत सबरङ्गके होइ छै तऽ सब जेना भक्ति अलग होइ छै कोनो मुण्डनमे अलग होइ छै बिआह शादीमे तऽ मतलब सबगीत सबतरहके तरहके होइ छै तऽ जकरा नहि आबै छै ओकरा हम बताबै छी जे अहाँ गीत एना गाबू सबगीतके राग जे होइ छै अलग अलग होइ छै तऽ ओहि लऽ कऽ सबके हम बताबै छी कि गीत एना गाबू आओर हमरो जे होइए गीत से हम अपनहुँ ठीकसँ गाबि रहल छी